हम अपनी रसोई में इंडक्सन गैस और सिलेंडर गैस और प्रेशर कूकर ग्लास एन ओवन रेफ़्रीजरेटर अनेक बर्तनों का प्रयोग करते हैं और जिससे कि हमारे समय का बचत हो सके अच्छा सुविधा मिल सके और उस बचे हुए समय का हम सदुपयोग कर सकें महिलाओं से यही गुजारिश है कि अपने बचे हुए समय का सही से सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय सिलाई बुनाई कढ़ाई पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने में अपना समय दें और हम अपने जो रसोई में हमारे प्रेशर कूकर यूज़ होता है गैस यूज़ होता है ये पहले के ज़माने में हम लोगों को ये सब नहीं मिलता था औरतों को तो पहले अंगीठी पे खाना बनता था चूल्हे पे खाना बनता था उससे जो गैस निकलता था उससे जो हानिकारक गैसें होती थीं वो औरतों के शरीर में नाक से मुँह से प्रवेश करके अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती थीं जिससे कि गृहणियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी ग्रस्त हो जाती थीं आज के समय में उससे बचने के लिए हम गैस का प्रयोग करते हैं और जिससे कि कोई बीमारी नहीं होती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं समय का सदुपयोग भी करते हैं प्रेशर कूकर में जल्दी से जल्दी खाना बन जाता है और अपने समय का बचत होता है और ओवन में भी जल्दी से जल्दी हाई टेम्परेचर पे लो टम्परेचर पे जैसे करना हो वैसे जल्दी खाना बन जाएगा फ़्रिज है तो फ़्रिज में हम अपने बने हुए बचे हुए खाने को रख सकते हैं उसको मैनेज करके ताकि वो खराब ना हो हिसाब से रहे ठंडा रहे फिर समय पड़ने पे उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं और इंडक्सन है तो इंडक्सन भी हम थोड़ा बिजली से चलता है तो कुछ खाना गैस पे कुछ खाना लाइट से बिजली पे मतलब इंडक्सन पे बना सकते हैं दोनों पे करने से हम लोगों के समय का बचत होगा और हम गृहणियाँ उस समय को बचा के उसका सही उपयोग कर सकते हैं और घर में यूज़ होने वाला मतलब आपका इडली इस्टैन्ड है इडली कूकर है मतलब और तवा है डोसा बनाने के लिए तवा है ओवन है ये सब अपने समय बचत करने के लिए कर सकते हैं उसका इस्तेमाल कराही ग्लास पलटा कलछी सब हमारे हाथ ना जलें इसके लिए चिमटे का प्रयोग करते हैं रोटियाँ सेकते समय और कलछुल पलटे से ताकि गरम चीज़ हम ना छुएँ और उसे कोई सामान आसानी से निकाला जा सकता है आसानी से परोसा जा सकता है थाली है तो उसमें खाना मतलब निकाल सकते हैं कर सकते हैं और हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं हमें गृहणियों से यही गुजारिश है कि अपना खाना गैस पे बनाएँ ना कि अंगीठी पर या चूल्हे पर बनाएँ और अपने समय का बचत करें अपने को निरोगी काया आप रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय का अपने बचत करके वो समय अपने सदुपयोग करें अपनी सिलाई बुनाई कढ़ाई पढ़ाई अपने बच्चों के लिए प्रयोग करें अपना समय निविष्ट ना करें और रसोई में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का सदुपयोग किया जा सके